साढ़ा इत्थै गड्डियां दा बड़ा जैदा प्रॉब्लम मतलब बड़ी जैदा असें ई कमी ऐ गड्डियां थ्होंदियां निं हैन असें ई साढ़े मतलब कोई बमार होई गेआ रातीं बेल्लै मतलब कुतै जनोंदा निं ऐ ते इत्थै डॉक्टरें दियां हट्टियां निं हैन दूर जाना पौंदा शैह्र साढ़े घर प्हाड़ें बिच न उत्थै मतलब ते गड्डियां थ्होंदियां निं हैन प्हाड़ें बिच असें पैह्लें इ'यां प्हाड़ ढल्लियै आओ एह् ओह् ते भी उत्थूं गड्डियें दा रस्ता गड्डी पैह्लें थ्होंदी निं ऐ ते कुसै ई करना पौंदी केह्ड़ी ऐ ते भी उ'नेंगी ते रस्ता इन्ना गंदा ते कुसै बेल्लै पस्सियां पेई जंदियां ते कदें किश होई जंदा ते कदें असें कुतै अपने किश बी लैने गी जाना होऐ सब्ज़ी मंडी जाना होऐ उत्थै सब्ज़ी मंडी बी जाना होऐ ते पैह्लें गड्डियां थ्होनियां नेईं ते चार चार पंज पंज घैंटे इत्थै खड़ोते दे र'वो भी अपने कदें बच्चें गी गै छुड़ने गी जाना पवै स्कूल ते उ'नें स्कूल धोड़ी पजोंदा निं ऐ बचैरें स्कूल गै इन्नी दूर पैदल रोड़ जाना पौंदा गड्डियां थ्होंदियां निं ऐं असें ई कोई घुम्मनै गी गै जाना होऐ असें ई तां गै गड्डियां निं थ्होंदियां मतलब जगह् निं थ्होंदी गड्डियां रुकदियां निं हैन